हॅलो हॅलो सिध्दी विनायक टूर्स न्ही हांव लोलयें साकून दिलीप भट उलयता हांवें तुमची आज गाडी बूक केल्ली एट सिटर अजून पसून तुमची गाडी हांगा पावूंक ना

दिलीप दिलीप भट उलयतां हांव आज तुमची गाडी हांवें एट सिटर बोंडला वचपाक बूक केल्ली सकाळी ड्रायवरा बीन म्हाका सकाळी सक गाडी धाडटा धाडून दिता सांगिल्ली अजून पसून गाडी हांगा पावली ना आमी सकाळी संक सान वाट पळयतात आमची ल्हान भुरगीं आसात जाण्टी लोक आसात आमी सगळी प्लॅनींग केल्ले तुमची अजून ड्रायवरा हो पय हांगा पावो ना फोन लायल्यार तो फोन घेना पयली दोन खेप रिंग जाली आत तो रिंग बी जाल्यार उखलय ना आतां परतून लायल्यार स्विच ऑफ म्हण येता आमी आतां करप कितें तुमची सर्वीस जर अशींच आसा तर हांव तुमची आतां कंप्लेन करतां आतां कितले वेळ जाले दोन तास जाले आतां आमी हांगा आसा आतां वचून हायनादरान पावतली केन्ना पोरतून रिटर्न येतली केन्ना कितें आतां आन नाका म्हाका गाडी बीडी आतां नाका आतां तुमचेर हांव कंप्लेन करतां आता तुमी इतले पयशें भरी तुमका सगळे हे केले आनी तुमचेर विश्वास दवरून सगळे हे केल्ले आनी तुमची अजून गाडी पावना म्हळ्यार आतां म्हाका गाडी बिडी काय नाका हांव दुसरी खंयच्यान ऍरेंज करपा जात जाल्यार पळयता ना जाल्यार हांव बंद कय आमचे आज कॅन्सल करता पूण तुमची इतली म्हाका थर्ड क्लास इतले हे म्हण म्हाका खबर ना सर्वीस म्हण